अभी कतेक ने बिमाड़ी चलल छै अभी कैंसर चलल छै टी बी चलल छै चिन्नीके बिमारी छै चलल अभी मने जेतनाने बिमारीके लोक नाम नहि जानै छै ओतना बिमारी एखन चलल छै लेकिन दबाइ होस्पिटलमे घैटि जाइ छै दबाइ नहि होइ पाबै छै दबाइ आनै लए जा तामे आदमी खत्म कतेक इहाँ लोग की करतै नहि करतै कोइ पता नहि छै चिन्नीमे जेतेक ने रहै छै चिन्नी कमै छै तऽ सए बिमारी होइ छै दम्मा हो जाइ छै खोखी सर्दीसब धए लै छै खोखी सर्दीसब धए लै छै जनु जा जा जे होइ छै ता तामे चिन्नी बढ़ि गेल कैंसर धए लेलक टी बी बढ़ि गेल ओसब तागत तागत बला दबाइ खैलक तऽ दबल रहल नहि खैलक तऽ बस बिमारी उपर होइ जाइ छै बिमारी उपर हो जाइ छै बस उहएपर आदमी मरि जाइ छै कतेक दबाइ बीरो करैत रहथिन गरीब लोग कहाँ सऽ करतै जेतेक ने गरीब लोग छै दू पैसाके कमी छै जे बिमारीके जे जादे अथी छै पैसाके कमी छै पैसा कम छै आ बिमारी जादे छै उतपऽत लेने बिमारी जेतेक ने हो जाइ छै जे लोकके डाक्टर चीन्ह नहि पाबै छै जे ई बिमारी भए गेलै तऽ ओ बिमारी भए गेल जा बिना खून रिपोर्ट सऽ बिमारीके नाम डाक्टर बोलबे नहि केलक ई बिमारी छियै खून रिपोर्ट लै छै आबै छै तब कहलक हँ कैंसर धए लेलको टी बी धए लेलको चिन्नी बढ़ि गेलो

मध्यप्रदेश आर सगरे जाइ छै ई बिमारीके अथी करए लए गरीब लोक कहाँ जैबै गरीब लोकके एतेक बिमारी हो जाइ छै घरेमे सुतल रहल खाइयोके उपाय नहि तब देखबएक कहाँसे उपाइ होतै नहि देख पाबै छै डाक्टर अयतै तभिये ने घरमे पैसा नहियेँ छै जे डाक्टरके बोलाइके रोज अथी कैने रहतै कतेक अथी करैत रहतै होस्पिटलो बड़के बड़े लोग लिये छै गरीब लोग लिये नहियेँ छै जे सगरे जेतै घुमएलए सगरे देखबएलए रङ्ग रङ्गके बिमारी भेल रहै छै की करतै गन कहाँ जैतै लोग बिमारीसॅं रौदके दिनमे आबै छै तऽ लूहे पकड़ै छै ठंढाके दिनमे आबै छै तऽ सबके बिमारिये बढ़ए लगै छै धड़कन तेज हो जाइ छै हमरा आर हार्टके भी धड़कन तेज होइ जाइ छै उहए धड़कन हमरा आरके बढ़ि जाइ छै तब हमे आर शान्त भए कऽ बैठ रहै छियै कहुँ कखनो कहुँ ककरो उपाइ नहि छै गरमीमे गेल तऽ लू मारलक ठंढीमे गेल तऽ ठंढी मारलक आदमीके बचेके उपाय नहि छै आदमी जी नहि पेतै आब कतेक लोग अथी करैत रहतै ई गरीब लोक कहाँसऽ अनतै कहाँसे पैसा बढ़ैतै की करतै कमबैबला एगो बिमारी दसगो कतेक लोक करतै जेकरा ओकाइद छै से फल फलहारी खाइ छै से फलपरमे रहै छै बिमारी रूकल जेकरा ओकाइद नहि छै की करतै दूधोपर आफैत लोकके होइ जाइ छै की करतै बिमारी दबै नहि छै बिमारी लोकके उपरो लए लै छै प्राण लए लै छै मरि जाइ छै कत अब नहि होइ पाबै छै की करतै गरीब लोक कहाँसॅं करतै गरीब लोकके रोटी भात खा उहएमे बिमारी दबल रहै छै रोटी भात नहि खैतै ओहो मरि जैतै तब की करतै कतेक लोग अथी करैत रहतै ओहिमे ओहि लए हमे आर चिन्ता नहि कयलहुॅं कतेक अथी करैत रहबै बिमारी लोग जाइ छै उपटैलए तऽ मरि जाइ छै तऽ की करतै बिमारी जेतेक ने होइ छै जे आब बिमारीके लोग आब गिनती नहि छै अब कतेक गिनतै गन कतेक रङ्गके बिमारी एतना गो देहमे अठत्तरगो बिमारी रहै छै कतेक बिमारीके बढ़ैत रहतै लैके तनी गो खून आ लए लै छै एक सीरिंज एक सीरिंजमे खून डाक्डरेके दए देतै तऽ कतेक लोग ओहि अथीपर जीतै एक सीरिंज निकालै छै तब कहै छै हँ ई भए गेलऽ बिमारी भए गेलऽ बिमारी आ बिमारीके इलाज करबऽ आ देह पीयर होइ गेल बस भए गेल एक सीरिंज खूनमे जब डाक्डरे निकालि लेतै तऽ लोकके की खून रहतै तागत आ फेर फलफूल खैतै तब ने तागत बनतै तागत बनतै तब ने लोगके इहाँ समाङो होतै उठैयोके नहि उठि पाबै छै समाङ नहि रहै छै नहि उठि पाबै छै जेतए ने ई सरकार आधा मँगनियाँ दै छै आधा बिमारी चलाइ देलकै हँ करोना हनि कऽ आब गरमी अयलै करोना हनि कऽ चलतै आब अहिमे आदमी मरतै कत्ते अथी करतै आब ओहएपरमे आदमी आब गरमी बढ़ल जैतै आ करोना बढ़ल जैतै आदमी मरल जैतै आब ओकर उपाय सरकारे ने करतै सरकारके जे मोन होतै आब करथिन अखन आब सीजन छै इहए बिमारियेके आब कतेक लोग अथी करैत रहतै गन बहुत चिन्तित रहै छै चिन्ता बनल आ रौदके दिनमे कमेनिहार लोग कतेक घरमे बैठल रहतै कमबै खातिर लए जेकरा नहि कोइ करनिहार छै रौदामे दौगबे करतै बिमारी होतै भाइ की होतै नहि होतै करैत रहतै लोग कतेक दबाइ बीरो करैत रहतै अपन फेर अथीमे जाइ छै गनु दू दिन कमबै छै तेसरका दिनमे बिमारी बैढ़ि गेल भए गेलऽ बिमारी सऽ उपटन लए लै छै जनु मास लगैलक ओहोमे नहि लगैलक ओहोमे सनाइ ई साबुन लगैलक ओहोमे नहि लगैलक ओहो कतेक लोक करैत रहतै गरीब लोक की करतै कतेक मास किन किन कऽ डेली लगैतै कतेक डेली यूज फेकतै कतेक लोक आधा जेतेक ओ सलाइ नहि कीन पेतै ओतेक मासे किन पाबै छै गरीबलोक की करतै कहाँ सऽ चलतै आब ओहएपरमे अब भगवानके कृपा सब जेना टीकए जे टीकए कहै छै भगवानके किच्छो नहि हुए हम्मे आर गरीब लोग छी कहाँस करबै ओहिमे बालबच्चा कतेक करैत रहतै जो ने जल्दी जो ने तऽ बिमारी लोकके इहाँ हालत खराब रहै छै अभी